आब जे खेतीमे होइत छै नेआब जे नया नया अथी होइत छै आ पहिने जे होइत रहै ने पहिने बड़द से जोतैत रहै आब ई आबि गेलै जे आब ट्रेक्टरसे जोतय लागलै ट्रेक्टरसे जोतैत छै तकर बाद ओकर ठकुरा ओलैत छै ठकुरा ओलिके बीआ खसबैत छै बीआ होइत छै ओकर पैघ गाछ पैघ पैघ भेल जाइत छै ओ गाछ जे पैघ होइत छै ने ओकर बाद ओकरा काटैत छै काटि कऽ घरमे आनैत छै सुखा लैत छै फटकि लैत छै तकर बाद पहिने थ्रेसर आब थ्रेसरवला मशीन चललै थ्रेसरकेँ ओकरा अनैत छै ओहिसँ दौनी करैत छै ओ दौनी करिके पहिने कचिआसँ काटैत रहै आब आइ काल्हिके युगमे आब ई चललै हेँ जे धानो काटयवला मशीन चलि गेलै आ ओ नया नया चीज आइ काल्हि चललै हेँ पहिने जे रहै ने पहिने कचिए से कटाइ होइत रहै आब जे चललै हेँ ने आब चललै अथी की कहैत छै धान काटैवला मशीन नया नया चललै अथी कतबहु धान गहूँम रहै सभ कटि जाइत छै आ पहिलुका आब बहुत सुविधा भेलै हेँ पहिने तऽ आदमी बहुत खटैत रहै बहुत खटैत रहै पहिने आब तऽ ओहोसभ बहुत सुविधा भेल छै जे तैँ लोककेँ बहुत आइ काल्हि बहुत रौदा आरीमे बैसल रहैत छै नहि तऽ रौदो आरीमे काम करै ले भीड़ जाय तकर बाद थ्रेसरपर काटि कऽ तकर बाद धान दैत छै धान दए के एतेक सुविधा भेलै आब जे आब आदमीसभकेँ खेती करना चाही जेहने खेती आइ काल्हि तऽ खेतिएमे की अच्छा आइ काल्हि खेतिएमे बहुत मेहनत लागैत छै तब ने खेतीसँ दूगो फसल उपजैत छै हँ फसल उपजैत छै ओहिना बहुत मेहनत लागैत छै खेतीमे खून पसेना खेतीमे दै लेल पड़ैत छै तब मेहनत आब तऽ ई भए गेलै जे टी वी मोबाइल सभपर दैत छै जे खेती करी समझलियै ताहिसँ खेती करनाइ आसान भेलै हेँ